हा हरिओम दादा दादा छा हालु कहिड़ो हालु चाल आहे कीअं आहिनि घर में ॿार बचा कीअं आहिनि सभु मज़े में हाणे हा बस मां फोन करे हुयमि हाणे खां अॼु कल्ह मोकिलूं चालू आहिनि त थोरो घुमी फिरी अचूं त जे वीचारु हुजेव त ऐलोरा ऐलिफ़ेंटा केव्स ते घुमी अचूं तव्हांजो छा वीचारु आहे हा त हा तव्हांजो पोइ वीचारु आहे न हलणु जो हा त पोइ ईअं कयूं तारीख़ फिक्स कयूं हितां खां असांखे हलिणो पवंदो पहिरीं वीटीअ ते वीटीअ तां गेट ऑफ इंडिया ते असांखे बोट मिलंदी उहा बुकिंग करिणी पवंदी बुकिंग खां पोइ ही उहा असांखे वठी हलंदी तव्हां जेकॾहिं हा मां उहो ई पियो तव्हांखा पुछां न तव्हां कॾहिं फ्री थींदव त ओड़े हिसाबु सां जीअं मां बि हा ॾिसण छंछरु ॾींहुं हलूं या आरतवारु ॾींहुं हलूं छंछरु या आरतवारु हा ठीकु आहे छाकाणि थींदो उते थोरी रश बि हूंदी न त घुमणु फिरणु में मज़ो बि ईंदो हा हा हिकिड़ो ॿियो ध्यानु ॾिजो पाण सां गॾु फ्रूट वठी हलंदासीं छोजो जे कॾहिं बोट में हलिबो न त हुते बोट में फ्रूट खाइण में मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियो तंहिंखां पोइ सिङर थियो ॿियो थींदो आहे हुते पखी ॾाढा ईंदा आहिनि बोट में ॿे त उहो जे पखी खे असां इहो सिङर बिङर फिटी कंदा आहियूं न त उहो पखी उहे हुन खे हा हा उओ हा हा दादा इहा त ॼाण न आहे हितां खां वीटी हमूं वीटीअ जो घटि में घटि मुंहिंजे हिसाबु सां चालीह पंजाह रुपिया भाड़ो हूंदो बोट जो बि चालीह पंजाहु हूंदो बोट जो मूंखे लॻे तो अढाई टे सौ रुपिया त घटि में घटि हूंदो घटि में घटि हा हा पंज सौ खन लॻी वेंदा हा छंछरु ॾींहुं पक रखूं था त हीअं था कयूं न सुबुह सवेल निकरंदासीं सतें खन जीअं निकिरूं त असां हुते पहुचंदासीं नवें बजे नवें बजे खन जल्दी जीअं बोट में बि असां विहूं त उहा कलाकु खन मूंखे लॻे थो लॻंदी आहे अंदरि फेरोशियल हा कलाकु खन उहो लॻंदो मूंखे लॻे थो छह खन थी वेंदा घरु मोटंदे मोटंदे लॻे थो अठ थी वेंदा छोजो तंहिंखां पोइ जे निकिरंदासीं ॿाहिरि त सभई चवंदा चांहि पाणी पियूं नाश्तो बि खाऊं त पोइ बीच ते नाश्तो पाणी चांहि खाई करे पोइ निकिरंदासीं अछा न न न मां मुंहिंजो त पको प्रोग्राम आहे पर तव्हां घणा ॼणा आहियो तव्हां आहियो भाभी आहे घणा चार ॼणा ॿ तव्हां ईंदा ॿ ॿार हा असां ॿ ॼणा आहियूं सिर्फ़ु मां ऐं मिसिस आहे हा हा टोटल छह थींदासीं हा सुठे नमूने घुमी ईंदासीं हा चङो हरिओम दादा पोइ पोइ गॾिजूं था वरी साम्हूं पोइ ठाहियूं था हरिओम